प्रणाम दीदी और तो ठीक है अपना बताइए क्या हाल चाल है हाल चाल तो ठीक अब ठीक ही ठाक है

वही हाँ आपके पास मकुनी की लिट्टी है हाँ बाटी बाटी और और कौन सा चीज है हाँ गुलाब जामुन मिल जाएगा और हाँ चिकन चिकन बिरयानी वो भी मिल जाएगा

और और क्या क्या है और क्या क्या रखी हैं ठीक है ठीक है वो भी है

ठीक है ये सब सब कुछ है ना तेरे पास

चलिए ठीक है वो ही थोड़ा सा हम हमको चाहिएगा ना बिरयानी ठीक हाँ और चिकन बिरयानी चिकन बिरयानी हाँ वही यही यही तो हम खाती हैं और यही थोड़ा सा लिट्टी लिट्टी बाटी भी चाहिएगा ठीक है चलिए अभी बच्चे गए हैं पढ़ने हाँ हाँ पढ़ के आएंगे तो आपको पास भेजेंगे

ज़्यादा नई डेढ डेढ़ किलाे डेढ़ किलो काहे से मेरे पास ज़्यादा फेमिली है ना गाँव घर पे

हाँ पाँच प्लेट चलिए ठीक है तो कौनो बात नहीं है पाँच प्लेट चाहिएगा हाँ वो भी तीन प्लेट वो भी कर देना तीन प्लेट और गुलाब जामुन भी

वो नोट करी हैं

हाँ हाँ हाँ वो भी तो अच्छा पसंद है जी वो भी भेजना हाँ हाँ बच्चे हाँ बच्चे ठीक है बच्चे आएंगे तब भेजेंगे आपके पास